हमरा बाइक हइ पैशन प्रो ओहिसँ मतलब रेसिंग तऽ आइ तक लेल मतलब नहि केलियै हन रेसिंग जरूरत मतलब रोडके हिसाबसँ चलबयके पड़ै हइ रोडके हिसाबसँ चलयली आओर तीस चालिससँ जादा नहि चलयली मतलब जरूरी जरूरी अगर पड़ि जाइ हइ तऽ चलबयके पड़ै हइ तकर बाद मतलब पल्सरो गाड़ी हइ हमरा पास पल्सर गाड़ी हइ तऽ ओहिसँ मतलब देवघर गयली लंबा रूटमे तऽ मतलब रोडके देख देखे हुएपर देखते हुए पर मतलब चलयके पड़ै हइ एक सए तेरहके स्पीडमे हम मतलब जरूरी मतलब लम्बा स सफरकेमे जाइ छियै तऽ एक सए तेरह तक लेल स्पीड चललियै हम गाड़ीसँ आ ओकर बाद ओतेक स्पीड तक लेल आइ तक दू सालके बाद नहि चलेलियै दू हजार उन्नैसमे चलेलियै रहए एक सए तेरह एक सए तेरहके स्पीडमे बाइक रेसिंग बाइक हइ हमरा पास मतलब पल्सर हइ पल्सरसँ चलेलियै रहय अभी हइ पैशन प्रो पैशन प्रो से पैशन प्रो मतलब बिजनेस करै छियै बिजनेसमे मतलब बीस बीस तीस स्पीड चलबै छियै अगर अगर रोड अगर मतलब रोड ओहि सड़कपे धन्धा खतम भऽ जाइ हइ तऽ तकर जरूरी पड़ै हइ तऽ जादा स्पीड चलबयके पड़ै हइ कोनो जरूरी लागै हइ तऽ स्पीड चला लै छियै नहि जरूरी लागै हइ बीससँ जादा नहि